दिल्लीअ में कुझु त्योहार एॾा वॾा हूंदा आहिनि ऐं उन्हनि जी ॾाढी अहिमियत हूंदी आहे जीअं हुननि मां ई हिकु ॾियारीअ जो त्योहारु आहे ॾियारीअ में माण्हू हिक ॿिए खे मिठायूं वन्ढींदा आहिनि एॾा ॾींहं पहिरियों ई तियारियूं शुरू करे छॾींदा आहिनि सॼी मार्केटां सजाईंदा आहिनि घर माण्हू सफ़ायूं कंदा आहिनि हिक ॿिए जे घरु वञी करे मिठायूं ॾेई ईंदा आहिनि फटाका ॿारींदा आहिनि एॾो वॾो त्योहारु आहे राम चन्दर जी भॻिवान राम चन्दर जी इन ॾींहुं वापसि आया हुया उन जी याद में ई एॾो वॾो त्योहारु मल्हाईंदा आहिनि वरी ॿियो त्योहारु नवरातत्रनि जो ईंदो आहे जंहिं में दुर्गा पूॼा जी शकल में मल्हायो वेंदो आहे जेको देवी दुर्गा जे एज़ाज़ में मल्हायो वेंदो आहे दिल्लीअ जा कुझु वॾा मंदर एॾे सुठे तरीक़े सां सजाया वेंदा आहिनि वरी हिकु ॿियो वॾो त्योहारु होलीअ जो ईंदो आहे जो पंहिंजी शान ऐं शौकत सां मल्हायो वेंदो आहे त्योहार रंगनि जो त्योहारु आहे हिक ॿिए खे माण्हू गुलाल सां रंगींदा आहिनि ऐं मिठायूं वन्ढींदा आहिनि ऐं हिक ॿिए जे परिवार जे घर में वेंदा आहिनि ख़ुशियूं मल्हाईंदा आहिनि ईद बि हिकु त्योहारु ईंदो आहे जंहिं में मुस्लमान पंहिंजे बिरादिरी जोश ऐं जज्बे सां मल्हाईंदा आहिनि ऐं चंड जी रात असां जी सिंधियुन जी बाज़ार महफ़िल सां भरियल आहे माण्हू हिक ॿिए खे मुबारकबाद ॾेई रहिया आहिनि ईद जी नमाज़ खां पोइ माण्हू हिक ॿिए खे मुबारकबाद ॾियनि ऐं मिठायूं वन्ढींदा आहिनि असांजो दिल्ली ॾाढो ई सि त्योहारनि जो मशहूरु त्योहार शहर आहे